पारंपरिक खेलों जैसे मलखम कुश्ती एवं ओर अन्य जो पुराने खेल हैं उन्हें बढ़ावा देने के लिए हमें लोगों को या आने वाले नोजवानों को जागरुक करना चाहिए एवं इसके उपायों में हमें उन क्षेत्रों एवं उन खेल से सम्बंधित जानकारी लोगों में देना चाहिए जिससे इन खेलों के बारे में जानकारी हो एवं इन्हें बढ़ावा मिले एवं इन सेक्टर में जाने के लिए बच्चे या नोजवान तैयार हों

नए छात्र भी इन लोगों की तरफ़ या इन लोगों से संबंधित खेलों की तरफ़ आकर्षित हो एवं इन खेलों से सम्बंधित जो पुराने खिलाड़ी हैं उनसे भी इन खेलों के प्रति जानकारी प्राप्त होगी एवं नए बच्चे इनकी ओर अपना ध्यान खीचेंगे